हमसब नबका ब्यञ्जन बनाबै छियै मूंग दालिके पापड़ तिलौरी दालिके पापड़ तिलौरी बनबै छियै चाबलके पापड़ तिलौरी बनबै छियै रसोइके सब काज करै छियै सब काम बहुत अच्छा सऽ कए लै छियै बढ़िऑं बढ़िऑं ब्यञ्जन बनेलहुॅं पापड़ तिलौरी बेसनके लड्डू बेसनके कचड़ी चाबलके लड्डू चाबलके तिलौरी सब चीज बहुत अच्छा सऽ बनाय लै छियै खाना पीनामे बहुत सुन्दर स्वस्थ चलै छै सब किछु हरेक रङ्गके सब्जी हरा सब्जी हरेक रङ्गके ब्यञ्जन बनबै छियै बहुत सुन्दर सऽ ब्यञ्जनो सब बनि जाइ छै चाबल दालि सब्जी रोटी जे छिकै सब किछु रसोइमे बनैत रहै छै दालिके लड्डू बनबै छियै दालिके बेसन तिलौरी बनबै छियै केराउ दालिके तिलौरी अदौरी जे छिकै सब बनबै छियै रसोइके सब काज बहुत अच्छा सऽ करै छियै बहुत सुन्दर सऽ बनै छै कोनो चीजके अथी नहि छै अनेक चीज अनेक रङ्गके सब चीज ब्यञ्जन बनबैत रहै छियै खाना पीनामे तब आर सब की कहियै आर किछ बोलियै